مہاراشٹر سے قریب یہاں پر ہے ایک واٹر فال جو کہ ہے ہم اگتپوری کہتے ہیں یہاں کے آس پاس میں بارش کی دنوں میں بہت ہی اچھا واٹر فال کریئیٹ ہوتا ہے وہاں پر ہری بھری پہاڑیاں